आङो ओंखाम ओंख्रि संनायनि बेलायाव बुंनोसै आङो ओंख्रिफोरखौ मैद्रु ओंख्रि लाफा मैद्रु मुला मैद्रु बेफोरखौ माने संनायाव गोरलैसिन मोनो आरो मानोना बेफोरखौ बांद्राय खस्थ' जाया थाव होनानै ओमफ्राय मैगंखौ होनानै बेखौ माने दसे खोबनानै आरो दै होनानै गोदौहोबानो बेयो माने मोनो आरो मैद्रुफोरा बेनिफ्राय अनला बायदिफोरा खस्थ' बेखौ माने अन देनानैसो संनांगौ नालाय दै गोदौ होनांगौ आरो बेदरफोर दङब्ला एवनानै एसे गोबाव मोनहोनांगौ अनलाया गोबाव सम लायो आरो आरो बेयो अनला ओंख्रिया खारैफोर मोजाङै नांबासो गोथाव जायो नङाब्ला थावा बेखायनो खस्थ'खाय अनला ओंख्रिखौ माने इसे संनो बायो आरो जानायावथ' मोजां सबाइयाबो खस्थ' बेखौ फुख्रेम नांगौ आरो बिगुरखो देनांगौ बेनिफ्राय खारै होनानै दैयाव होनानै गोबाव सम रुहोनानैसो माने सबाइया मोनो आरो बेखायनो खस्थ'खाय सबाइ ओंख्रिखौबो आङो संनो बायो दालिफोरा सहज माने बेयो दैजों दसे सम रुबानो रुयो ओमफ्राय उनाव थावजों थाव सेरनानै दसे सम संब्लानो माने बेयो मोनो बेखायनो दालिखौ मोजां मोनो आरो संनो जानायावथ' गासैबो ओंख्रिखौनो मोजां मोनो नाथाय बबेबा बायदि ओंख्रिया संनायाव खस्थ' आरो गोबाव सम लायो थाब संनो नागिरबाबो जाया आथुरफोरावबा जाया आरो बेखायनो बानाय मोनो बबेखौबा बबेखौबा ओंख्रिखौ संनो बेनिफ्राय नाफोराबो संनायाव बारा गोबाव लाया बेखौ सायनाय बायदिसिनायावसो गोबाव जायो ओमफ्राय मैथा ओंख्रिफोराथ' बहुद खम सम लायो बे माने दसेनो रुयो आरो मैगङा नाफोर होब्लाल' एसे गोबाव लायो ओमफ्राय आरो थाब मोनग्राया जोंना नै हाग्रानि थास' आइथिंफोराबो थाब मोनो गोबाव लाया बेफोरबो बेनिफ्राय मोनसे मैगं दं नारजि बेयो गोबाव सम लायो बेखौ जोङो दैजों सोमना दोनग्रोनांगौ गोथाङावनो ओमफ्राय दैजों सोमनानैसो सुनानै खारैजों गोबाव सम रुनांगौ नङाब्ला मोना आरो मोजाङै खारै नांब्लासो मोनो बे नारजिया बेनिखायनो नारजिखौबो संनो एसे खस्थ' मोनो नाथाय जानायावथ' मोजां गोखाब्लाबो बेदरजों सङोब्ला जोबोद गोथाव जायो ओमफ्राय बिदिनो जोंहाथ' गथ'आ जाया नारजिफोरखौ गोखाबाथाय जानो बायो बेखायनो गथ'फोरनि थाखायनो गोखा बुस्थुफोरखौ माने संनो बायो आरो बांसिनानो गथ'फोरा गोखाखौ जाया बिसोरो खालि दालि आलु बेफोरखौल' जायो आं फुलकबिफोरखौबो संनो जोबोद मोजां मोनो लाब्रा मानोना बेयो गोथावबो आलु आरो मथर होदेरनानै बेखौ माने लाब्रा जानो हायो आरो गोथाव जायो बेनिफ्राय जोंनि हाग्रायाव मोनो थास' बिबार बेखौबो आं संनो मोजां मोनो बांद्राय खस्थ' गैया बेबो माने थावजों मोजाङै एवना लाग्रोनांगौ थास' बिबारखौ ओमफ्राय दै गुुदुं होनांगौ ओमफ्राय गोबाव सम रुहोनानै बेयाव माने मैथा होयो आरो जोङो मैथा होआब्लाथाय एसे माननो नागिरो बेनिफ्राय ना गोरानफोर होयो सोरबाया गोथांबो होयो ओमफ्राय बेबायदिनो जोबोद गोथाव जायो आरो थास' बिबाराबो ओमफ्राय जों थास' बिथ'रिबो जायो थास' बिथ'रिनि संनायाबो बेबायदिनो मोजाङै थावजों एवनानै दै गुदुं होयो बेयावबो बेयाव नाथाय जोङो मैथा होआ आरो बेखौबो जोङो बिदिनो ना गोरानफोर होनानै संनानै जायो ओरै बेफोरबो जोबोद गोथाव गथ'फ्रा जानो बायो आरो नाथाय बेफोरखौ